जोंनि जिल्लायाव खुंजानाय हारियारि फोरबोफोरानो जादों बैसागु ओमफाय दमासि बिदिनो बायदि बायदि दङ जोंनि जिल्लायाव

बैसागु फोरबोखौ बांसिन रंजा बाजायै फालियो ओ बैसागु दिनखालि जोङो फास्त बैसागुआव मोसौ मैसोखौ दैआव लांनानै थुखैहैयो ओमफाय फान्थाव आलु ओरै बिदिनो माला बानायनानै मोसौ मैसोफोरनो गानहोयो बेनि उनाव जोङो बैसागु दिनखालि बिदिनो गेलेजा माबा गार्जाफोराव माबा फुजा खालामो ओमफाय

बावखुंग्रि हाजोआवबो जोङो गाखोहैयो बयबो ज जनो गाखोहैनानै गोजौ मन्दिराव फुजा हैयो ओमफाय आरो बेयाव फुजाजों लोगोसे ओरै मेला आरि फ्रग्रामफोरबो जायो बेनि उनाव ओरै गामियाव जोंहा बैसागु दिनखालि बयनिबो न' न' हाबै हाबनानै ओरै मोसायो जायो लोङो मोसायो ओमफाय मागिनानै बिदिनो फैसा मोन्नायखौ बैसागुनि जोबनायाव लावखार ओंखाम जायो गामिनि सेंग्रा सिख्ला ज'नो ओमफाय सरासति फुजाखालि ओरै जोंहा मन्दपाव माबायो आवाथि सावो ओमफाय बेनि उनाव लेखा आरिफोरखौ माबायो सायदाव माबानानै बावो ओमफाय बिदिनो बायदि बायदि माबा दङ जोंनि ओरै माबायाव